हलो भारतीअ दूर संचार निगम सर मां भारतीअ दूर संचार निगम लैंडलाइन इंटरनेट सेवा वर्ती आहे मुंहिंजो लैंडलाइन नम्बर ॿ टे चारि पंज छह सत अठ नव आहे मां तव्हांखे ॼाण ॾियण थो चाहियां त लैंडलाइन सेवा में घड़ी घड़ी रुकावट थी अचे मुंहिंजे घणनि कमनि लाइ इंटरनेट सेवा जी जरूरत पवंदी आहे जंहिं करे इंटरनेट जो दुरुस्त हुजणु तमामु ज़रूरी आहे महिरबानी करे ॿियो बि कोई परेशानी हुजे त हुनजी मालूमात कयो जीअं इंटरनेट सेवा तुरंत ऐं दुरुस्त मिली सघे ऐं मां पंहिंजा कमु वक़्त ते पूरा करे सघां